एत्तेक देर अहाँ रखबै तऽ फेर ट्यूशन केना जेतै खाना केना खेतै बच्चा

अच्छा हँ हँ हँ

नै नै दिक्कत नै नै दिक्कत

हँ ठीक छै

ठीक